बर'फोरा गोदो गोदाय फोरनिफ्राइनो बाथौखौ सिबिबोदों बाथौखौनो इसोर महरै फुजिबोदों आरो बर'फोरा बे बाथौखौ सिथ्लानि सान्जाहा गायसननानै लानाय जायो बे गोथार बाथौ थानसालियाव सिजौ बिफांखौ गायनानै लायो आरो बेखौनो बेनिनो गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबो न'खरनि मोजांनि थाखाय जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय बेबायदिनो इसोरखौ सिबियो आरो बे दोहोरोमा मानसिखौ गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राइ रैखा खालामो गाज्रि लामायाव आगान सुरनायनि सिगां दोहोरोमनि लामाजों जाय थाबायो बेयो सानो जे गाज्रि लामाजों थांनांगौआव मा बायदि फाब जागोन बेफोरखौ सान्नो गोनां आरो बे धोरोमा सुबुंखौ गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राइ रैखा खालामो धोरोमा सुबुंखौ मावनाङिखौ मावनायनिफ्राइ जानगार खालामो आर बेबायदिनो धोरोमा सासे मानसिखौ मैला गैयै दानानै लायो आरो बर'फ्रा बे बाथौ धोरोमखौनो फुजिबोदों सिबिबोदों आरो आथिखालाव बर'फोरनि जि बाथौ धोरोम सिबिनाय बेखौ मागो दाननि नैथि मंगलबाराव फालिनाय नुसै आथिखालाव बेखौ बाथौ फुजानि मुङावनो नैथि मंगलबारखौ बन्द' फोसावनायखौबो जोङो नुनो मोन्नाय जायो बे बायदिनो धोरोमखौ सिबियो आरो बे बाथौ बाथौनि जि बेरा दुमनाय बेहाय जोङो गामिनि बा रायजो राजाफोरखौ लानानै जयै दुमनाय जायो आरो बेहाय जोङो जोंनि जि गामिनि रायजो राजाफोरनि खौसेथि बेखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोन्नाय जायो